भइया गुड मानिंग भइया मुझे ना कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे तो आपके पास मिल जाएँगे क्या मुझे गल्स का और मतलब परफ़्यूम चाहिए था परफ़्यूम परफ़्यूम फ़ाउंडेशन लिपस्टिक और अच्छा तो उसकी कीमत क्या रहेगी

अच्छा हाँ

तो भइया ये हाँ मैं ले तो सकती हूँ बट आप प्राइज़ बहुत ज़्यादा बता रहे हो मुझे सेल करना है ये सब

बहुत सारे चाहिए इसमें

ठीक है

ठीक है ये परफ़्यूम परफ़्यूम कर देना एक डब्बा पूरा परफ़्यूम कर देना और फ़ाउंडेशन कर देना और ओ मेट की लिपिस्टिक कर देना ठीक है बस इतना ही हाँ ठीक है फिर आप बता देना हाँ ठीक हाँ ठीक है ओके ओके ओके वेलकम